لکھنؤ ضلع میں اِس وقت تو سردی کا ابتدائی دِن چل رہا ہے اور سردی کی شروعات ہو رہی ہے اور کُل رات اور صُبح کا موسم ٹھنڈہ ہے اِس بار تو جیکیٹ اور سوئٹر پہننے کے نوبت تک آ جا رہی ہے اور رات کا موسم تو یوں لگتا ہے جیسے کہ فین بھی آن کیا جائے پنکھا چالو کیا جائے اور لفاف اوڑھ کے سویا جائے اور یہاں آج کل موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور اِسی طرح ہم نے لکھنؤ میں تو بہت زیادہ موسم کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے سال میں دو چار موسم تو تبدیل ہوتے ہیں اور اِس میں یہاں پر گرمی بھی بہت شدید ہوتی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے ابھی تو اگلے مہینے سے سردی یہاں سخت پڑنے لگے گی اور یہ پھر ہر اعتبار سے موسم بہت اچھا ہے لیکن یہاں پر بارش تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور گرمی اور سردی بہت زیادہ پڑتی ہے